हा मां त चवंदमि इहो कूकर ऐं स्टेनलेस कूकर यूज़ करणु खपे हिकु त कुझु बि न वधीक जल्दी जलंदो नाहे ऐं मथां खां जल्दी बॉइल थी वेंदो आहे हाणे मां ॿाटले में या कहिड़ी तईअ वईअ में कुझु बॉइल थियणु रखां उन में केॾी टाइम लॻंदी आहे विझु कूकर में जल्दी सीटी वॼाए ठही वेंदो हुन जे अलावा केक वेक ठाहिण लाइ ओवननि ते ख़र्चा कयां उन खां सुठो त कूकर में ई केक ठही वेंदा आहिनि इहो हिकु हुन जो ॿियो फ़ाइदो कंहिं ॾींहुं मूंखे किथे लेट थींदो हुजे त मां जल्दी अची करे कूकर जे अंदरि कुझु बि विझां त जल्दी ठही वेंदो विझु धोई करे चांवर ऐं दाल ठही वई खिचड़ी छा मतिलबु एॾो ॿिन्हनि खे अलॻि अलॻि रधियां जल्दी जल्दी कम थी वेंदा आहिनि उन सां उन जे अलावा ॿियो बि उन जा फ़ाइदा आहिनि जीअं की उन जे अंदरि जेको रॿड़ु विधलु आहे उन जो जीअं सॼो ठहियलु आहे उहो चारों तर्फ़ां शइ खे पकाईंदो आहे चारों तर्फ़ां कवर आहे मथां सीटी वॼंदी आहे त जेकी हवा हूंदी आहे उहा बि एक्स्ट्रा निकिरंदी वेंदी आहे ऐं असांखे न आईडिया अची वेंदी आहे स्मेल सां की हा ठही वियो आहे कीअं ठहियो आहे और ठही करे रेडी टू डायरेक्ट विझु हॉट पॉट में ऐं खाई करे सभु लइ कयो